थाम बोसोरनिफ्राय बा बैसोनि गथ'फोरनिफ्रायनो जोङो सावगारि सोरजिनाय आरो आरिमुफोर गाब सिनायनायफोरखौ जोङो फोरोंनो हायो मानो होनोब्ला सावगारि आखिजेननो फोरोङोब्लासो गाब फोरखौ बुंनो फोरोङोब्लासो गथ'फोरा सिनायगोन गाबफोरखौ सिनायनानै गथ'फोरा रंजा खुसि जागोन आखिनाय आपेल थालिर थाइजौ बाइदिसिना बायदि रोखोमनि सेपफोरखौ जोङो आखिनाय लानानै आजिखालि जुगावथ' सेप बायदिसिना महरनि सावगारिनि माबाफोरखौ जोङो मोनखाजोबो दा बेबादिनो सावगारिनि कार्डफोरखौ लानानै सावगारिखौ मारै आखियो बेफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो हायो आरो बेबादिनो जोङो गाबफोरखौबो गाबफोरखौबो जोङो कार्ड मोनखाजोबसै बेयो मा खालार बेयो मा रं बेयो मा रं बेफोर बायदि बुंनानै सोंनो हासै दा बेबादिनो थाम बोसोरनिफ्राय बा बोसोर बैसोनिफ्रायनो जोङो गथ'फोरखौ आखिनाय गाब सिनायहोनायखौ जोङो जुरिजेननो हायो